दर्यांत वचप नुस्तें मारप म्हळ्ळ्यार वो एक थरार एक एडवँचर आनीक वो थरार

कुडीन वचून नुस्तें मारप म्हळ्ळ्यार एक वेगळोच प्रकार आनी तो म्हाका खूब आवडटा ह्या वेवसायांत चॅलेंजीस तितलेत आसात नुस्तें मारून हाळ्ळेंच म्हण जायना तें हाडून मागीर विकपाकय जाय तेंय तितलेंत चॅलेंजींग आसा

आधुनीक रित्त्यान भरपूर नुस्तें मारले वयता आनी ताका लागून नुस्त्याचे रेटी तितलेच कमी जालात तेका लागून एक सामान्य नुस्तेकाराक तेका फावो ती रेट फावो तो दर नुस्त्याक मेळना दर्यांत वचून जाळ मारून जें जाळाक जें नुस्तें शिरकता तें मागीर वयर काडप व्हडयेंत घेवप

तशेंच वेगळे वेगळे पद्धतीन नुस्तें मारप ही एक आज एक चॅलेंज अशी जावन पडला कारण नुस्तें दर्यान तितले प्रमाणात पयलीं आसतालें तशें आज ना हो वेवसाय असो आसा की हेतून खूब कश्ट लागता परिश्रम लागता हाडवर्क लागता फुडली पिळगी ह्या वेवसायान उतरतली देंवतली गा ना वो एक आज सद्द्याक प्रश्नचिन्न जावन आसा खंयसुनूय नुस्तें हाडून विकप हें सामकें ह्या पिळगे खातीर एक सोंपो मार्ग पयशे कमोवपाचो असो दिसता पण आमकां दिसता की नवी पिडयेन ह्या नुस्त्याच्या धंद्यान भितर सरचें आधुनीक रित्त्यान नुस्तें मारचें पयलींचे काळान खूब कठीण आसलें नुस्तें मारप मोटरायज्ड म्हळ्ळ्यार आ हें कांय नासललें आधुनीक कांय नासलें स्वता त्रास करून वल्लोवन व्हडी दर्या व्हरची पडटाली तशीत जाळें हातानीत घालची पडटाली आज तें ना नवीं नवीं उपकरणां आयलात जेणी करून मनशाचें काम सामकें सोंपें जाल्लें आसा हें पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता की फुडली पिडी आमची फुडली पिडी या नुस्त्याच्या धंद्यान अवश्य उतरतली आनीक तांकां वा उरपाकय जाय